म्हज्या वाठारांतले खुबशे लोक अशिक्षीत आनी गरीब आसा अशिक्षीत आशिल्ल्या कारणान खंयच्या दुयेसांची ताका खबर नासता म्हूण ते लोक कोणूय कितें सांगता ताचेर विश्वास दवरतात पयशे नासून सुद्दा प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वयतात केन्ना केन्ना हॉस्पिटलांत पेश्टं बरो जायना म्हणून भक्ता कडेन वयतात तांकां समजायता म्हणसर नाका पुरो जाता तशेंच लोक गरिबी आशिल्या कारणांन ती प्राइवेट हॉस्पिटलांनी वचनात अशे तरेचे खुबशे प्रोब्लमस तांकां फेस करचे पडटा गरीब लोक पयशे नासून सुद्दां ते रिणां काडून सुद्दां ते प्राइवेट हॉस्पिटलांत वचूंक सोदतात कित्याक तर तांकां गवर्मेंट हॉस्पिटलांचेर विश्वास आसना